ہم کیمروں سے اس قسم کی تصویر لیتے ہیں کہ جیسے کوئی پرانی پلیسیس ہیں جو ہمارے بڑے یا پرانے لوگ بنا کر گئے ہیں اس قسم کی تصویر کیمرے کیمروں سے لیتے ہیں اس کے بعد پھر یا کوئی بڑے یا قابل قدر لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو کیمروں سے اس کے ساتھ فوٹو لیتے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ پھر کبھی اس چیز کو ہم دیکھیں تو ہماری یادیں تازہ ہو جائے اس وجہ سے ہم کیمروں سے اس قسم کی تصویر لینا چاہتے ہیں